ज़िले में बहुत सारे उद्योग हैं अपनी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हैं जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा व्यवसाय यह है कि मकान बनाना फ्लैट बनाना डुप्लेक्स बनाना और बड़ी बड़ी मल्टिया बनाना और प्लाटिंग करना ऐसे व्यवसाय है यहाँ पर और जैसे खाने पीने की चीज़ से लेकर के हर चीज़ ऑइल ऑइल हुआ जैसे यह सब चीज़ें की यहाँ पर व्यवस्था है तो यहाँ व्यवसाय किया जाता है भोपाल ज़िले में बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो जो कि भोपाल ज़िले के लोगों को कोई चीज़ की परेशानी नहीं होती है इससे और उद्योग व्यवसाय भी करते हैं भोपाल के लोग